असांजे आसे पासे में घणेई दुकान आहिनि जिते किताब मिलंदा आहिनि जीअं त आखाणियुनि जा किताब कॉमिक्स इहे वग़ैरह सभु असांजे इते मिलंदा आहिनि मुंहिंजे दुकान वारो हिकिड़ो सुञातलु आहे जंहिंखें मूं चई छॾियो आहे त को सुठो किताब मिलई अधु भाव में या सुठो को नओं किताब विताब अचई त मूंखे ॾिजें असांजे घर जे ॿाहिरां काफ़ी सैकंड हैंड बुक्स बि आहिनि जेके उते ॿियनि माण्हुनि खां जंहिं किताबु उहे पढ़ी छॾियां हूंदा आहिनि उन्हनि जा पढ़ियलु किताबु उन्हनि खां वठी करे ऐं कुझु नफ़े ते असांखे उहे विकणंदा आहिनि